दिल्ली शहर में ऐं संस्कृतिक प्रोग्राम घणा थींदा आहिनि ऐं पर मीडिया जे करे असांखे ख़बर नथी पए किथे छा पियो थिए त असांजी रिक्वैस्ट आहे त मीडिया वारनि खे कुझु चयो हुन त त न्यूज़ में विझदमि त सभिनीनि खे ख़बर पए त संस्कृत प्रोग्राम किथे त थियनि छा था थियनि ऐं असां बि हुन जो फ़ाइदो वठी सघूंसि धन्यवाद महिरबानी

पॉलिटिकल ख़बरु जेको ॾींदी आहे ऐं पॉलिटिकल ख़बर सां ख़बर त असांखे ख़बरु नथी पए त सांस्कृतिक प्रोग्राम्स किथे किथे था थियनि सांस्कृत प्रोग्राम जे ख़बरु हुअण जे करे असां वञी था सघूं ऐं हुन जो फ़ाइदो वठी था सघूं